हा हा भारती आंटी था ॻाल्हायो भारती आंटी था ॻाल्हायो हा हा हा आंटी मूंखे न साड़ी सिलवाइणी हुई ब्लाउज सिबाइणो हुओ वरी मुंहिंजी शादी आहे पंद्रहं ॾींहंनि खां पऐ त मूंखे हिकु साड़ी सिबी ॾींदव पर मूंखे ब्लाउज सिबाइणो आहे ॾाढो सुठो ऐं साड़ीअ में फॉल बि लॻाइणो आहे ऐं पेटीकोट बि सिबाइणो आहे हा आंटी डिजाइन त पर पहिरियों इहो ॿुधायो की तव्हां घणनि ॾींहंनि में ॾींदव जो की मुंहिंजी पंद्रहं ॾींहंनि खां पोइ शादी आहे त मतिलबु तव्हां अगरि मूंखे ॾह ॾींहुं पहिरियों ॾींदव तॾहिं त मां पैकिंग वैकिंग कंदमि आंटी प्लीज कोशिशि कयो न ॾिसो मूंखे ॿियों कंहिंजी सिलाई न वणंदी आहे तव्हांजी सिलाई वणंदी आहे इन जे करे त मां तव्हांखे चवांव थी न प्लीज आंटी ॿियों ॿियों कंहिंजो ॿियों कंहिंजो थोरो डिले करे मूंखे अगरि जीअं तव्हां ॾह ॾींहं ॾेई छॾियो ॾह ॾींहंनि खां पऐ त छा थींदो मूंखे पैकिंग बि करणी पवंदी वरी मूंखे डांस प्रैक्टिस बि करणी आहे अगरि मां कपड़नि में ई पुरी हूंदमि त कीअं मुंहिंजी डांस प्रैक्टिस वग़ैरह थींदी हा हा न न आंटी अगरि तव्हांखे टाईम न मिलंदव त मां त बाज़ारि वेंदव ई त मां तव्हांखे फायल वग़ैरह कपिड़ो सभु वठी ॾींदी मां अस्तर ब्लाउज जो सभु ऐं पैटन अगरि तव्हां वटि डिजाइन विजाइन हूंदा त मूंखे ॿ टे वॉट्सप कयो त पोइ मां तव्हांखे हिनमें ॿुधाईंदीमांव डिजाइन

हा हा हा बाहूं बाहूं आंटी जेकी हाणे हलनि थियूं न बलून वारियूं बाहूं नेट जी बलून जेको मुंहिंजो ब्लाउज़ आहे न उहो नेट जो आहे त पोइ जेके नेट वारी बाहूं हलनि थियूं न त पोइ उहे तव्हां मूंखे विझी ॾींदव प्लास्टिक वारो ॾिसो बलून हूंदो न वरी कफ वारो सुठो न लॻंदो न साड़ीअ में शादीअ में त तव्हां जेको इलास्टिक विझंदी आहे न अॻियां जे चूड़ा पाईंदमि मां त हेतिरो हथ चूड़न में भरजी वेंदो उन खां पोइ बाहूनि साड़ी जो ब्लाउज़ लॻंदो थ्री फोर्थ ठीकु आहे

हा आंटी गलो ॾिसो अॻियां अॻियां त सिम्पल ई रहंदो आहे ब्लाउज़ में अॻियां त अहिड़ो नज़रि न ईंदो आहे बाक़ी पुठिया आहे न मुखे थोरो डीप नैक खपे हा डोरी विझी करे थोरो डीप नैक करे ॾिजो हा ऐं उन खां पोइ जेको पेटीकोट मुंहिंजो सिबंदव न पेटीकोट थोरो आहे न सुठे सां सिबिजो थोरो मां लंबाई तव्हांखे ॾींदीमांव छा पेटीकोट थोरो हेठ हूंदो आ्हे न त साड़ीअ खां ॿाहिरि वेंदो मूंखे न उहो न वणंदो आहे आंटी

ऐं ऐं मूंखे आहे न ॿिए बि हिकु ॿ वॻो सिबाइणो आहे अगरि तव्हांखे टाईम हुजेव त मां तव्हांखे ॾेई वञा ॿ वॻा ॿिया बि सिबाइणा आहिनि हा हा ऐं ऐं रेट वेट कीअं वठंदा आहियो सई वठंदा आहियो हा हे अस्तर वारो सुठो मतिलबु इहे थोरो हैवी में आ शादी में विझण जे हिसाब सां त हीअं कयो आंटी मां तव्हांजे घरु अची थी वञांव ता मूंखे डिजाइनियूं बि ॾेखारे छॾिजो ऐं मां कपिड़ा बि खणी ईंदी मांव ठीकु आहे हा सुभाणे मां अचांव थी मंझंनि जो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे राधा स्वामी आंटी